राजस्थान राज्य में अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले प्रमुख उद्योग वा क्षेत्र बहुत सारे हैं राजस्थान में कृषि विनिर्माण तथा सेवाएं खुदरा या गाँवों के साइड सब से ज़्यादा कृषि होती हैं और शहरों में कृषि ज़्यादा नहीं होती हैं इस के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राजस्थान का बहुत प्रयास कर रही है कि वो अर्थव्यवस्था को सुधार सके और इस में राजस्थान सरकार सरकार कई ज़्यादा संस्थाएं चला रही है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी खेतियों और अन्य को अधिक करने के लिए बहुत से काम कर रही है